बालाघाट ज़िला का गठन भंडारा मंडला और सिवनी ज़िलों के हिस्सों के सम्मेलनो के दौरान अट्ठरह सौ सड़सठ के दौरान हुआ था ज़िले का मुख्यालय मूल रूप से बूहा या बूढा कहा जाता था बाद में हालाँकि यह नाम दूरुपयोग में गिर गया और इसे बालाघाट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जो मूल रूप से केवल ज़िले का नाम था प्रशासनिक रूप से ज़िले को केवल दो तहसील उत्तर बाई तहसील में विभाजित किया गया जिसमें पठार क्षेत्र और दक्षिण में बालाघाट शामिल था जिसमें दक्षिण में अधिक स्थिर निचले इलाकों में शामिल थे नया ज़िला केंद्रीय प्रांतों के नागपुर डिविज़न का हिस्सा था हाँ ज़िले का प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र है रामपायली जहाँ पे राम जी का वर्णन किया गया है